सिगांनिया जाहैदों मबाइल फिसामोन बिनिखायनो नेटफ्राबो बांद्राय नाङामोन बायजोआव ओंखारनानै रायज्लायनांगौ जायोमोन आरो दानिया जाहैदों मबाइल गिदिर गासैबो नेट गासैबो मबाइल गिदिरावनो जाजोबो नेटनिबो प्रब्लेम जाया गासैबो टावारआनो सिखांबोयो नोंनिआथ' पाइभ मबाइल दानि मबाइलाथ' जाहैबाय गिदिर टु जिनिफ्राय फर जि फर जिनिफ्राय दाथ' पाइभ जि ओंखारबावबायसो बिनिखायनो नेटनि प्रब्लेम जाला आरो दा बा लामा सामाफ्रावबो ओंखारनांगौ जाला सिगांआव जाहैबाय न'नि बायजोआव ओंखारनांगौमोन नेटबो नाङा जेबो नाङा प्रब्लेम जायोमोन रायलायनांगौ जाबाबो मोनामोन टावारबो सिखाङामोन दा दानिया जाहैदों जेरावबो टावार दं टावार दैखोनानै होनाय दङ बिनिखायनो नाङो आङो मबाइल आवहाय दान मोनसेयाव नैजौनि सोयो नैजौ नैजौनि सोयो आरो नेट पेक थानाय मानायखौ आं मिथिया आंनि बोरायासो सोयो आं आं नायनाया नायो मबाइलखौ थेवब्लाबो आं बेफोरखौ थाल लाया आरो बोरायसो सोनानै होयो एखमबा एखमबा नायो एखमबा नाया बोरायासो बांसिन सोनाय जायो आं बेफोरखौ बांद्राय थाल खालामा